हाँ बनारस हम बहुत प्रयास करते हैं घूमने के लिए जो कि बनारस हमारा विस्वनाथ जी के त्रिसुल पर बसा हुआ है और उस में वहाँ बहुत अच्छे अच्छे घाट बना हुए हैं वहाँ सुबह शाम आरती होती है उनको देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है जो कि वहाँ की पान जो कि बहुत अच्छा है बनारसी पान लगता है और वहाँ भांग भी अब पिसा हुआ मिला मिलता है वहाँ की चाय वो बहुत बढ़िया मिलता मिलता है और जो कि उसके बाद हम गए जम्मू कश्मीर वहाँ भी बहुत अच्छा अच्छा वहाँ जगह है जिस में कि वहाँ पहले तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इतना दूर धीरे धीरे धीरे धीरे चलते रहते हैं कि मानो कि हम बादल पर चल रहें हैं कि बादल उसको छूने जा रहें हैं वहाँ पहुंचने पर यह लगता है कि बादल पर हम चढ़ रहे हैं दर्शन करते हैं दर्सन करने के बाद वहाँ सब से बढ़िया बर्फ़ से जमा हुआ वहाँ तिलहटी की तरह अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लग लगता रहता है और घूमने में बहुत आनंद रहता है वहाँ बहुत लोग पर्यटक लोग आते रहते हैं और वहाँ पर फिर भोजन पानी बहुत बढ़िया अच्छा अच्छा भी लगता है चाय नाश्ता भी होता है बढ़िया लगता है उसके बाद माँ विंध्यवासिनी के दरबार में भी मिर्ज़ापुर में बसा हुआ है जो कि वहाँ मिर्ज़ापुर तीन माताओं चार माताओं के गोद में बसा हुआ है जिस में कि विंध्यवासिनी माँ हैं और शीतला माता हैं उसके बाद चंडी चंडिका माता हैं और जो कि भण्डारी देवी हैं चार माताओं की गोद में महाराज मिर्ज़ापुर ज़िला कितना अच्छा है जो कि वहाँ जंगल झाड़ियों से बसा हुआ है वहाँ शेर बाघ चीता भी देखने को अच्छा अच्छा मिलता रहता है मिलता रहता है उसके बाद मुंबई हम जाते हैं जाने के लिए प्रयास करते हैं वहाँ भी बहुत अच्छा अच्छा समुद्र का जो ज्वारभाटा जो निकल आता है उसको उनको देखने में कितना अच्छा लगता है पानी का चढ़ाव उतार और वहाँ का पानी भी नमक की तरह खारा होता है उसे देखने में कितना वहाँ वहाँ का सड़क भी बहुत सुंदर सुंदर है वहाँ का यातायात साधन भी सुविधा भी हर चीज बहुत अच्छा है जो कि वहाँ जाने में बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए दिल्ली जो है हमारे लाल क़िला है लाल क़िला में मशहूर है और संसद भवन है जो कि वहाँ सांसदो का वहाँ मीटिंग चलती है और उस लाल क़िला इतना अच्छा लगता है वहाँ जब देखिए तो वहाँ शहीदों के नाम से वहाँ हर समय दीप जलता रहता है शहीदों के नाम से और वहाँ झंडा भी अब हर समय चौबीस घंटे फहरता रहता है और शहीद के दिवस के समय वहाँ झंडा भी समय समय से झुकाया भी जाता है और वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे लोग आते जाते हैं वहाँ घूमने टहलने में भी बहुत आनंद मिलता है वहाँ जो कि अनेक नेताओं से हम लोग बातचीत करते रहते रहते हैं जैसे कि वहाँ जो रैलियाँ निकलती हैं वहाँ धरना प्रदर्शन भी दिया जाता है तो वहाँ भी किसान जिसे किसान धरना प्रदर्शन दे रहे थे उस समय भी बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर मोदी जी आए कम से कम हम लोग से बात करें फिर भी आएं शाह जी भी आए सभी लोग आए उन से सब किसान से बात किए और समस्या को सुने समस्या को सुनते हुए उनका उनका भी हर उपाय करने कर रहे हैं जैसे में एक जनधन भी है किसान के लिए